जय झूलेलाल मेम मेम मु मूंखे ख़बर पयी आहे की तव्हां जो ब्यूटी सैलोन आहे हा त तव्हां वटि ऑक्सीजन फ़ेशियल थींदो आहे करिश्मा रावत जेको कराईंदी आहे करिश्मा रावत वारो फ़ेशियल थींदो आहे अच्छा पोइ पोइ मुखे थ्रेडिंग बि कराइणी आहे ऐं फ़ेशियल बि कराइणो आहे अरे महांगे जी काई ॻाल्हि कोन्हे पर सुठो त थींदो न इहो त न की हू ऑक्सीजन फ़ेशियल जॻह ते ॿियो कोई कुझु करे रखो मुंहिंजो त मुंहिंजी त अखियूं बंदि हूंदियूं तव्हां पहिरियों तव्हां पहिरियों कॾहिं तव्हां पहिरियों कॾहिं कंहिंजो कयो अथव अच्छा त हिनजो अघि घणो आहे पंजतालीह सौ अरे बाप रे हीअ त इलाही घणा आहिनि मां त हिक ॿी जॻह तां बि तव्हांजे पासे में जेको पार्लर आहे उते त मूंखे हूअ अढाई हज़ार चए पयी न न ईअं ईअं न कयो न भई मुंहिंजो वरी कोई स्किन विस्किन ते कोई प्रोब्लम त न ईंदी पर मुंहिंजी त मुंहिंजी स्किन त ॾाढी सेनसिटीव स्किन आहे सेनसिटीव स्किन ते इहो हलंदो फ़ेशियल हा सही सही था चओ त ठीकु आहे पोइ सुभाणे ॿारहें लॻे जो मुंहिंजो अपोइंटमेंट फ़िक्स करे वठो मां ॿारहें लॻे तव्हांजे पार्लर ईंदसि हा हा पक हा हा मुंहिंजो नालो लिखो रं रंजीता सचदेवा हा मुंहिंजो मुंहिंजो सेम इहेई नम्बर आहे तव्हां इहो नम्बर मुंहिंजो नोट करे वठो पक पक पर लेकिन मां अची करे पहिरीं रिव्यू ॾिसंदमि ऐं उनखां पोइ ई मां उते ॾींदसि ठीकु आहे सुभाणे पोइ मिलूं था ॿारहें लॻे ठीकु जय झूलेलाल